आइकाल्हिके बच्चा सबके आब ओकरा माय बाप मने पढ़ाइ लिखाइ पर पूरा ध्यान दए देलकैया की आ मने या जे बच्चा सबके सब किछु कराके मने कोन्भेन्ट भेजै छियै हमरा सब बच्चा सब ओतना इसकुलमे ओतना अथी नहि छै धीरे धीरे जनकारी होइ छै बच्चा सबके आ मने पढ़ाइ इंग्लिश पढ़बै छियै हिन्दी पढ़बै छियै हँ सब रङ्गके पढ़बै छियै माय बापके जे धर्म छियै बच्चा सबके मने दुःख सुख से पढ़बै छियै सब किछु करै छियै बढ़िऑंसॅं पढ़ाइ लिखाइपर पूरा ध्यान दए देलियैया आ इहो से नहि होइ छै तऽ बाल बच्चाके मने कोनो बिधि ने कए कऽ आगू भेजै छियै आगू मे अच्छा पढ़ाइ लिखाइ होइ छै ओहि सऽ विकास बेसी जागै छै हाँ विकास बेसी जागै छै बाल बच्चाके बुद्धि ज्ञान सबकिछु बढ़िऑं होइ छै होइ छै तऽ ई आ अहीॅं लए कऽ मने शिक्षा पर मने पढ़ै लिखै पर बेसी ध्यान दए देलियैया जेना होइ छै तेना करि कए बाल बच्चाके पढ़बै छियै मने इसकुलो भेजै छियै मने इएह जे कल्न्भेन्टो भेजै छियै सब रङ्गके बच्चाके अथी करि कए मने पढ़ाइ लिखाइ पर पूरा जोर दए देलियैया आ कल्भेन्ट उल्भेमे पढ़ाइ लिखाइ आओर किछु होइ छै तऽ मने किछु मने कामो रोजगार कए कऽ पैसा कौड़ी जुगतए कए तऽ बच्चा सबके पढ़बैये पड़तै एहि सऽ बुद्धि विकास बच्चा सबके रहन सहन कोन तरीका के रहबै हँ सब टाके करनाइ छै बच्चा सब पर पूरा ध्यान देने छै कल्भेंट मे भेजै छियै टाइम टाइमपर सब चीज भेजै छियै हँ टाइम टाइमपर सबचीज भेजै छियै कहाँ जेतै कष्ट तऽ अखनी कोन तरहके किताब घटलै लीड घटलै पाटी घटतै सब रङ्गके बच्चा सबके दियए पड़ै छै जहाँ सए गार्जन दिए तऽ बच्चा सब तऽ मने पढ़ाइ लिखाइ पर पूरा जोर दए देलियैया ओहो सऽ नहि होइ छै मने गाममे नहि होइ छै पढ़ाइ लिखाइ तऽ पैसा कौड़ी अपन व्यवस्था कए कऽ उपरो भेजै छियै उपरो देखै छियै ने देखै छियै छोटके बच्चा सब कए पढ़ेनाइ लिखैनाइ छै सब किछु करनाइ छै बढ़िऑं सऽ बुद्धि ज्ञान बच्चा सबके शिक्षा दियाबै छियै हँ सब किछु मने पढ़बै छियै बच्चा सबके सब रंगके बच्चा सबके बनाके राखै छियै हँ एहिमे अहिना बच्चाके तऽ एहि ढंग सऽ ई इसकुलमे एना पढ़ाइ ओ इसकुलमे तैयो ओतना तैयो ओतना तऽ नहि होइ छै तैयो बच्चा सब पर पूरा टाइट कए दै छियै हा बच्चा सबके चाहए बच्चा सबके जल्दी मने सुति कए उठै छियै सबकिछु करि कए पहिने बच्चा सब के स्नान करा बरस करए कए मुँह धोअए कए स्नान करए कए नश्ता करए कए सबकुछ पाटी मने बेग दए कए बच्चा सब कए पहुँचए आबै छियै तब ओहाँ सए आबै छियै तब जे काम होइ छै घरेलू कारबार मने सब कुछ करै छियै तब सब फेर बच्चा सब टाइमपर आबै छै सब बच्चा सबके खाना पीना दै छियै बनाके सब बच्चाके तब मास्टरके टाइम होइ छै ट्युशन जायके पढ़बै छै फेर टाइमपर अपना अपना इसकुल भेजै छियै तऽ पूरा ध्यान बच्चा सबके तऽ आब अयसी लए कऽ बच्चा सबके सोचै छियै की जे हमरा आरके जे जिनगी गुजैर गेलै गुजैर गेलै बाल बच्चा कए जे भाबिष्यबाणी सोचै छियै केना की करबै ओहि लए कऽ पूरा जोर मने देले छियै पढ़ाइ लिखाइ हिन्दी हिन्दी इंग्लिश जेना होइ छै तेना सब ढङ्गके मास्टरके राखि कऽ मने बच्चा सब पर पूरा महिना पढ़बाबै छियै देखाबै छियै एहि बच्चा सबके शिक्षा ज्ञान बुद्धि हर चीजके बाद दिए पड़ै छै नहि तऽ आइकाल्हिके बच्चा सब बहुत नालायक भऽ जाइ छै की गारजनो के नै टेरै छै तऽ बच्चा सब पर हमरा सब पूरा ध्यान दिए पड़तै सबकिछु करऽ पड़ै छै भेजै छियै इसकुल भेजै छियै टाइम टाइम पर बनए कए दै छियै आ टाइम टाइम पर इसकुल भेजै छियै